नमस्ते अच्छा अभी आपने पहले कौन सा करवाया था अच्छा लेकिन करवाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो फेड हेअरकट है न वो आपके फेस पर इतना अच्छा लगेगा नहीं है न और ब्लीच भी आप ऐसे डायरेक्ट अपने फेस पर नहीं कटवा सकते हो आप आपको पहले कुछ और अपना फेसिअल वगैरह कुछ कोई सा फेसिअल लेना पड़ेगा आपको उसके बाद आप ब्लीच करवाओगे आप ऐसे नहीं करवा सकते हो ब्लीच करवाने में देखो कोई दिक्कत नहीं है पर मैं आपको एक बार उसका नुकसान बता देती हूँ जैसे आप अभी अपने लास्ट टाइम कब ब्लीच करवाया था या ब्लीच के साथ कुछ और लिया था अपने या सिर्फ ब्लीच करवाया था हाँ तो आपको उसके पास उसके बाद कुछ ऐसा लगा की आपको अच्छा लग रहा है फेस पर या कुछ नया सा कुछ देखने मिला आपको अच्छा लेकिन है ना आप मैं बताती हूँ आपको तुरंत जो ब्लीच लोगे न अपने फेस पर उससे क्या होता है न ब्लीच है न स्किन को जलाती है है न तो ब्लीच न करवाके जैसे आप फेसिअल ले लो है न फेसिअल ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए ब्लीच तो आपकी स्किन जलायेगी तो आपको नुकसान देगा और ब्लीच आपको थोड़ा महंगा भी पड़ जायेगा इससे अच्छा है की आप फेसिअल ले लो आपको सही रेट में और बिलकुल अच्छा लगेगा देखो पूरा मिला कर आपका दो हज़ार का है है न लेकिन जो फेड हेअरकट आप बोल रहे हो न फेड हेअरकट का यह है की आपके फेस पर इतना अच्छा नहीं लगेगा तो आप जैसे आप बोल रहे हो की पहले मैंने स्टेप लिया था तो अभी आप एक काम कर लो यू कट ले लो तो वह आपके फेस के हिसाब से अच्छा भी लगेगा और आप सुन्दर भी लगोगे जो की आप हो देखो ऑनलाइन देखने में हमे बहुत सी चीज़े अच्छी लगती है अभी ऐसा नहीं है न की आपने ऑनलाइन इतनी सारी चीज़े देख ली तो अब आपको ऐसा लग रहा है की मैंने यह हेअरकट देखा है तो यह मेरे फेस पर अच्छा लगेगा है न ऑनलाइन में तो ऐसे ही दिखा देते है अब आपने जिसके ऊपर देखा होगा वो उसके ऊपर अच्छा लग रहा था तो इसलिए है हाँ दो हज़ार बता रही हूँ अगर आप ब्लीच नहीं करवाओगे है न ब्लीच नहीं करवाके आप कोई अच्छा सा फेसिअल ले लोगे न तो आपको सही में पड़ जायेगा जैसे आपको पंद्रह सौ तक में पड़ जायेगा आप जो ब्लीच बोल रहे हो वह थोड़ा महंगी में भी आते हैं और दूसरी बात आप तुरंत स्किन पर ले रहे हो तो आपका स्किन भी जल जायेगा इसलिए मैं आपको आपके फायदे के लिए ही बता रही हूँ और आपको लगेगा एक घंटा चार घंटे लग जायेंगे आपको एक से चार घंटे आप मान के चलो क्योंकि हेअरकट में भी टाइम लगेगा और ब्लीच में भी इसलिए मैं बोल रही हूँ एक से चार घंटे आप मिला के चलो कोई बात नहीं लेकिन है न आपको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा चलो ठीक है आपको तीन घंटे में फ्री कर दूंगी मैं ठीक है ठीक है ठीक है